आं ओंखाम ओंख्रिखौ संनो मोजां मोनो उन्दैनिफ्रायनो संनाय मोजां मोनो आं सङो आङो दा ओंख्रिखौ नारजि ओंख्रि संनो मोजां मोनो आङो आरो नारजि ओंख्रियाव अमा बेदर होदेरनानै संनो मोजां जायो नारजिखौ खारैजों रुनानै सङो नारजिखौ खारैजों रुनानै अमा बेदरखौ थाव सेरो थाव सेरो थाव सेरनानै होयो आरो दाउजोंबो सङो नाजोंबो आरो माबा गुनद्रुजोंबो संजायो नारजिया जायखि जाया संजाजोबो आरो आङो खफि आलु ओंख्रि लाब्रा संनो मोजां मोनो जोगोनार संनो मोजां मोनो आरो भिन्दि ओंख्रि अनद्ला अनद्ला ओंख्रिखौबो आं संनो मोजां मोनो बेखौबो दाउजों संबा मोजां जायो दाउजों संबा गोथाव जायो खारै होयो अनद्लायावबो आरो फोरला ओंख्रि संनो मोजां मोनो आङो जिंखा ओंख्रि खुमब्रा गासैबो संनो मोजां मोनो आरो आं ओमफ्राय खफि बेदिनो माबा गाजर आलु लाब्रा संनो मोजां मोनो आरो मामा